गेलेनाया मानसिनि देहायाव मोनसे गोनांथार आयदा गेलेनायजों देहाखौहाय मानसिया फिट गोख्रों थासारियाव लाखिनो हायो गेलेनायजों ओमफ्राय मेलेम साननाय हनायफोरखौबो गोख्रोङै लाखिनो हायो गेलेनायजों देहा थि गोख्रों थायो बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखायहाय बेबायदिनो गेलेनायनि दारै रैखाथि मोननो हायो आरो साननाय हनायफ्राबो मोजां गोग्गो जायो गेलेनायनि गेजेरजोंहाय गेलेनायजों लोगोसे गाज्रि साननायफ्रा फैया आरो निसा बुस्थु बाहायनायनिफ्राय गेलेनायनि दारै बारग'नो हायो गेलेनाया मानसिनि देहायावहाय गोनांथार देहानि थाखाय आरो मेलेम साननायफोरनि थाखायहाय गेलेनाया मानसिनि देहायावहाय गोनां आरो गेलेयोब्ला मानसिया बेबायदिनो गाज्रि साननायफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो बेमार आजार आरिनिफ्राय गोजानावहाय थानो हायो बेनि थाखायनो गेलेनाया मानसिफोरनि देहा मेलेम बेबायदिनो गोग्गोम बिहोमा होनानै दं आरो बिनि थाखायनो जों खेलाफोरखौहाय गेलेनांगौ जेन' देहाफ्रा गोख्रों थाजिमै थाल लाखिनो हायो देहाखौहाय मेलेम साननाय हनायफ्रा गोग्गो जायो बेनि थाखायनो गेलेनायखौहाय मानसिफ्रा गेलेनो नांगौ